हम अप हमारे बगीचे में घास पात का उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं घास लगाने घास लगाने से हमें बहुत फायदा है सबेरे उठ कर हम घासों पर चलते हैं जिससे हमारे आँखों की रोशनी बढ़ जाती है उसमें हम बैठ कर आनंद से हवा लेते हैं और भोजन पानी भी कर लेते हैं उनकी देखरेख हम स्वयं करते हैं समय समय पर पानी देना समय समय पर छाँटना और उन्हें सुन्दर बनाए रखने के लिए हम उनमें कभी कभी दवाइयाँ भी डाल देते हैं जिससे उसमें कीड़े न हों जिससे हमें कोई परेशानी न हो घास पात घास पात वातावरण को शुद्ध बनाता है और हमें स्वस्थ रखता है